गोदान फालांगि होननानै बुङोबा फालांगि होननानै बुङोबा बेयो मोनसे जायगा मार्केट बे जायगानि मार्केट बा मोनसे प्रपार टाइम जायगा आरो बे नोंनि फालांगिया नांगौ बस्थु फोरा नोंनि जायगायाव दं ना गैया बेफोर बस्थुफ्रानो मेटार खालायो दा जुदि जोङो जोंनि जायगाखौ कक्राझारखौ होनानै बुङोब्ला दा जोंनि जायगायावहाय दैनि बिजनेस दैनि बिजनेस खौ जों मोजां गाहामै जेरै जेखौ मिनरेल वाटार होननानै बुङो जों बेखौ जों मोजां गाहामै सामलायनो हायो मानो होननानै बुङोबा आलदा जायगाजों जुदि जोङो रुजुनानै नायोबा जोंनि कक्राझारनि दैया आलादा जायगाफोरनिफ्राय अनेख साबसिन मानोना जोङो बेयावहाय जोबोद खम ट्रेटमेन्ट होनांगौ जायो आलादा जायगाफोरनि दैयाव जोङो बुहुथ ट्रिटमेन्ट होनांगौ जायो बे ट्रिटमेन्ट होनायनि खारन ट्रिटमेन्ट होनायनि कारना जाहैबाय दैयाव थानाय माखासे निउट्रियेन्स फोरा खम बारा जायो दा बे खम बारायाव बेसेबांखिनि नों ट्रिटमेन्ट होगोन वाटार ट्रिटमेन्ट होगोन बे ट्रिटमेन्ट नि थाखाय दैनि टेस्टाबो खम जालाङो दा जोंनि कक्राझारनि दैया निउ कक्राझारनि दैनि निउट्रियेन्स कम्पजिस ना ओरैबायदियानो जेरावहाय जोङो बहुद खम ट्रिटमेन्टाव खामानिया सोलियो दा बेनि थाखाय जोंनि दैनि टेस्टाबो बांद्राय नेग्लेक्ट जाया दैनि टेस्टा थिगानो थायो आरो प्लास जोङो बिजनेस मावनोबा राङाथ' नांखागौ प्लास बेनि बेजों लोगोसे जोंनो मोनसे प्रपार प्लेनिं नांगौ जोंनो मोनसे टिम नांगौ मोनसे बिजनेस नि मेन एस्पेक्सा जाहैबाय जेरै जोंनाव मोनसे मार्केटिं टिम थानांगौ जोंनाव ऐस आर थानांगौ जोंनावहाय फायनेन्स एन्द एकाउन्स सामलायग्रा मोनसे टिम थानांगौ आरो अपारेसन्स टिम थानांगौ बे मोनब्रैया जाहैबाय मोनब्रैया जाहैबाय मेजर एस्पेक्स बे मोनब्रैनि नङाबा जेबो बिजनेसा मोजाङै सोलिनो हाया जेराव ऐस आर थागोन ऐस आर टिमा गावनि वर्क फर्स हिउमेन रिसर्स खौ नायगोन मानसिफोरा सोर मानसि सोर मानसिखौ हायार खालामनांगौ सोरबायदि मानसिखौ हायार खालायनांगौ बा सोर मानसिया बेसेबां खामानि मावनो हादों बा बेसेबां मावनो हालांगोन सोरखौ प्रमसन खालायनांगौ सोरखौ प्रमसन खालायनाङा ऐस आर टिमा बे खामानिखौ नायगोन प्लास फायनान्स एन्ड एकाउन्स पायनेन्स एन्ड एकाउन्स टिमा नायगोन जे दैलि जे फायनेन्स जागासिनो दं दैलि नि जे ट्रेन्जेक्सन जागासिनो दं प्लास गभमेन्ट नि गोदान गोदान नियम निथिफोर गभमेन्स फोर कम्पानिस फोरनो माने माखासे कम्पानि सालायनायाव गभमेन्त निफ्राय रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सफोर फैयो जायखौ जों फल' खालायलांनांगौ जायो जेरै माखासे जि एस टि फोर थायो दि माखासेफोर नेम खान्थि थायो जेरै जे जेखौ जोङो अभारक्रस खालायनो हाया दा बेफोरखौ फायनेन्सियेल सेक्टर थाखा फैसानि हिसाब माखासे बिल्स पे खालायनाय मानाय सोरनो फैसा होनांगौ सोरनो फैसा होनाङा प्लास बेथन होनाय वेजेस फोर सेलारिस फोर बेफोरखौ फायनेन्स एन्द एकाउन्स डिपार्टमेना थिग खालायगोन प्लास थागोन जोंना अपारेसन्स अपरेसन्सा मा नायगोन अपरेसन्स टिमा नायगोन जे दैलि दे थु दे एक्टिभिटिस जेरै मोनसे दैनि प्रदाक्सना आवहाय दे थु दे एक्टिभिटसाव मा नांगौ जोंनो जोंनो मोनसे फ्रि फर्म मोनसे जोंनो बथल माबा नांगौ बथल नांगो आरो जोंनो मेसिनारिस नांगौ अनेख मेसिन्स थायो जेरै मोनसे बथलखौ फ्रि फर्म बथल खौ प्रपार बथल बानायग्रा हिट होनानै आरो बिनि उनाव दैखौ माबा खालायग्रा हासिंनिफ्राय बोखोग्रा प्लास आरो दैखौ रिनिउ खालायग्रा दैखौ ट्रिटमेन्ट होनानै दै बेखौ मिनरेल वाटार बानायग्रा मेसिन प्लास लेबरेटरिस प्लास आरो दैखौ बथलाव सोनानै बथल नि पेकेजिं बेव स्टिकार सिथाबनाय बेफोर आलादा आलादा मेसिन्स फोरनि दे थु दे खामानि मावनाय जे एलेकजिन एलेकट्रिसिटि दंना गैया एलेकट्रिसिटि गैयाबा जों दिनै थावजोंबो सालायनांगोन बिसिबां थाव खारखो बे दे थु दे एक्टिभिटिस फोरखौ अपरेसन्स दिपार्टमेन्टा नायगोन प्लास मार्केटिं एन्द सेल्स मार्केटिं एन्ड सेल्स टिमा नायगोन जे दिनैहाय बेसेबां सेल्स थाङो थांदों आरो बिसोर दैलि खामानि मावनांगोन जे जोङो जोंनि सेल्स खौ बारायहोनोबा जों मा खामानि मावनांगोन बेखौ बिसोरो प्रपार रिसोर्च खालामबाय थानांगोन मार्केटिं टिमा बे मार्केटिं टिम नि दायथ' जे मार्केटिं टिमा मार्केटिं खौ बोरै केप्चार खालायगोन मानसिफोरनो मा मेसेज होगोन मा मेसेज होनानै मानसिफोरखौ केप्चार खालायगोन मानसिफोरनि गोसोखौ केप्चार खालायगोन जाहाथे मानसिफोरा जोंनि वाटार खौ मिनरेल वाटार खौ बायो दा मोनसे मिन जुदि नोङो मिनलेर वाटार नि खम्पानि नि खुलियोबा नोङो बावहाय हाफ लिटार नि बथल दिहुनो हाफ लिटार नि बथल दिहुनो वान लिटार नि बथल दिहुनो थु लिटार्स नि बथल दिहुनो आरो टुवेन्टि लिटार्स नि केन दिहुनो जायफोरखौ जोङो फेमिलिसव हाउसहल्द्साव बा सोरबा भारा थानाय स्कुल माबा माबि कम्पानिस बिल्डिंस हटेल्स बेफोराव बाहायनाय जायो दा दैनि गोनांथिया मा आरो दिनिहाय आसाम गभमेन्टा मोनसे गोदान एनावन्समेन्ट होदों जे फैगौ मान्थ निफ्राय जोङो हाफ लिटार बथल खौ जों दिहुननो मोनला बे मोनसे गोदान इम्पेक्ट क्रियेट खालायगोन कम्पानिस फोराव जोंनि मा दै बथल नि बिजनेसा मेजर नायन्ति पार्सेन्टानो हाफ लिटारासो प्रदाक्सन जाखायो खारन मानसिफोराबो हाफ लिटार खौसो बांसिन बायखायो मानो होनबा बिनि दामाबो खम टेन रुपिस आरो बे पकेट फ्रेन्दलि पकेट फ्रेन्दलि टेन रुपिसल' नालाय आरो लोंजोबनोबो हायो हाफ लिटार खौ ओंखायनो मानसिफोरा बांसिन हाफ लिटार खौ बायो आरो कम्पानिनाबो हाफ लिटारा वहाय मार्जिना बांसिन थायो प्लास जायफोरो डिसट्रिबिउटरा दखानदारफोरनाव होयो रिटैलार्स फोरनाव होयो रिटैलार्स फोरनाबो आलादा टु लिटार्स बा केन खौ कम्पेर खालायनानै नायोबा हाफ लिटारा वहाय मार्जिना बांसिन थायो स' मार्जिना कम्पानि नि थाखायबो प्रफिट जायो नर्मेल मानसिनि थाखायबो प्रफिट जायो आरो रिटैलोर्स फोरनि थाखायबो प्रफिट जायो नाथाय जुदि बेखौ दिनै आसे आसाम गभमेन्टा जुदि बेखौ बेन खालायनानै होयोबा बेयो मोनसे कम्पानियावबो मोनसे बहुद द्रेस्टिक इम्पेक्ट नेगेटिभ इम्पेक्ट क्रियेट खालायगोन आरो बेयो नर्मेल मानसिफोरनियावबो इम्पेक्त खालायगोन फायनेन्सियेल कन्दिसनाव खारन टेन रुपिस बा जोङो टेन रुपिस खौ इजिलि एफर्ड खालायनो हायो स' टुवेन्टि रुपिस बा जोङो सानगोरो टेन रुपिस बा जों साना टेन रुपिस दं टेन रुपिस खौ जों डायरेक्ट हरो स' बेनो आरो